हेल्लो हाँ जी बताएं हूँ हूँ हाँ हाँ क्यों नहीं बिलकुल हूँ हूँ पार्टी के लिए इवेंट के लिए बोल रहे हो न किस तारीख से किस तारीख के लिए रहेगा सर अच्छा पच्चीस दिसम्बर को तो पार्टी अपनी कॉलोनी में ही करवानी है ठीक है तो फिर उसके लिए डेकोरेशन के लिए काफ़ी डेकोरेशन करना पड़ेगा बर्थडे पार्टी के लिए और कितने मेम्बेर्स रहेंगे उसमें जी हूँ हूँ उनके लिए नाश्ते और खाने की व्यवस्था रखनी पड़ेगी काफ़ी खर्चा आ जाएगा इसमें तो फिर

बिलकुल जाना चाहिए तो फिर स्टेज प्रोग्राम भी होगा शायद वगैरह तो कब करनी है किस डेट की बता रहे हो आप पच्चीस दिसम्बर को ही पच्चीस दिसम्बर को तो वो है ना बड़ा क्रिसमस डे अरे वाह क्या बात है बहुत अच्छी फिर तो करते हैं पार्टी फिर तो पार्टी हो जाएगी फिर तो ठीक है

हाँ हाँ बिलकुल बिलकुल हमारी ओर से जितना हो सकेगा हम करेंगे आप बताओ खाने में खाने में जो मतलब सारी दोस्त वगेरा को जो अच्छा लगे वो सही रहेगा हूँ हूँ एक बार सभी दोस्तों से डिस्कस कर लेंगे उसके बाद कमेटी वो सही रहेगा इससे

मीडियम रखेंगे ज़्यादा न ज़्यादा हैवी बर्थडे पार्टी है न न ज़्यादा लो रहेगा मीडियम रखेंगे अपन ठीक है फिर आप घर पे आ जाओ फिर उसके बाद बात करते हैं पे बैठ के थैंक यू